असांजे भारत में जामु धंधा करण जा वापार आहिनि जीअं त कपिड़े जो नाश्ते जो ऐं असांजे भारत जा माण्हू जाम होशियारु आहिनि वापारु करण में हू केॾी बि तकलीफ़ुनि खां सामनो करे पंहिंजे वापार खे मथे खणी वेंदा आहिनि ऐं हो नंढे पैमाने खां पंहिंजा वापारु चालू कंदा आहिनि ऐं हुननि खे कॾहिं ज़िंदगी में पंहिंजो वापारु अॻियां वधाइणो पवन्दो आहे त हुननि खे सरकार तर्फ़ां लोन जी सहुलियतूं हूंदियूं आहिनि ऐं हुन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बि जाम घटि हूंदो आहे जंहिंमां हो पंहिंजे वापार खे अॻियां ज़िंदगी में वधाए सघनि